ہیلو کیا آپ امیزون کسٹمر سروس سے بات کر رہے ہیں میں کچھ دن پہلے امیزون ایپ استعمال کر رہا تھا تو مجھے ہیڈ فونس دکھائی دیے تھے جو کہ پانچ ہزار روپے کے تھے میں نے وہ ہیڈ فونس آڈر کر دیے لیکن جب آج وہ ہیڈ فونس مجھے ملے تو میں بہت اداس ہوا کیوں کہ یہ بہت بھاری ہیں اور ان سے سر میں درد ہونے لگتا ہے ان کے اسپیکر بھی اچھے نہیں ہیں ان کی پیکنگ بھی اچھی نہیں تھی یہ موبائل سے جلدی کنیکٹ نہیں ہوتے ان سے کانوں میں درد ہونے لگتا ہے مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ اس کو خرید کر میرے پیسے ضائع ہو گئے ہیں